में कठुआ शैह्र दी ऐं मेरे चाचे दा ऐ पोल्ट्री फार्म मिगी ते जादा जानकारी निं ऐ जिन्नी मेन मेन पता ऐ में उन्नी सनाई दिन्नी आं ठीक ऐ हून सब तो पैह्लें शड्डै च मुर्गे आंदे ओह् त्रीह् जां पैंती दिन च त्यार च इ'यां त्यार करने इ'यां बच्चें आंह्गर लेखा त्यार करना उसी ठीक ऐ सारें तो पैह्लें तापमान बनाने पौंदा फ्ही भट्ठियां भुट्ठियां बगैरा लाना पौंदियां फिर उ'नें चूचें गी खोलने होन्ने फिर उ'नेंगी सैट्ट सुट्ट करने लान्ने होन्ने फीड फूड पाने होने जेह्ड़ी उं'दी खराक खरूक ऐ ठीक ऐ ओह् लान्ने होन्ने पर एह् ऐ कि स्यालें उ'नेंगी बमारियां बड़ी जादा जल्दी लगदियां ऐ जियां हून जुकाम होई गेआ बुखार होई गेआ रानी खेत बमारी होई गेई टाईफाइड होई गेआ एह् बड़े जादा बमार होंदे फिर असें अपना बी देसी करने होन्ने जिन्ना होई सकदा अगर नेईं ठीक होऐ ते फिर असें डाक्टर गी बुलाने होन्ने फिर असें डाक्टर गी बुलाने होन्ने दवाई दवुई दिंदा टीके टुके लोआई ओड़दा ऐ फिर ओह् ठीक करी ओड़दा ठीक ऐ फिर उ'नेंगी जादा ना गर्मी च जादा बमारी लगदी फिर असें उ'नेंगी घरै दा घरै दा इ'यां गुड़ घोलियै पाई ओड़ेआ ओह् गर्मी निं होई जा भला फिर असें घरै दा बी करने होन्ने बड़ा कुछ फिर ओह् तां होर फिर त्रीह् पैंत्ती फिर ओह् त्यार होई जंदा फिर असें उनेंगी बेची ओड़ने होन्ने फिर असें अपना पोल्ट्री फार्म साफ करना फिर बड़ा कम्म होंदा भांडे भूंडे साफ करी ले ओह् करी लेआ साफ सूफ फिर उ'नेंगी अगली थाह्र पजाई ओड़दे होटल कोई कुतै पजाई ओड़दे कोई कुदै पजाई ओड़दे त्रीह् पैंती दा टाईम होंदा तां उ'नेंगी त्रीह् पैंत्ती दिनें दा जेह्ड़ा टाईम होंदा ऐ ओह् बड़े मुश्कल कन्नै निकालनां पौंदा ऐ ञ्यानें आगूं रक्खना पौंदा ऐ फिर ख्याल उं'दा मिगी इन्ना गै पता ऐ ते